कूकरके खाना हमरा सब कूकरके खाना नहि बनाना चाही कूकरमे खा खाइ लए बनबयके नहि चाही हम्मे सब किएक कूकर रहय छै पूरा ढक्कन रहय छै उ कभी जरिये गेल कभी की कहय छै जरिये गेल कभी सीझबे नहि कयल कभी सीटिये उड़ि गेल हमरा ओकरामे नहि ओरियाइ छै बनबयमे हमसब खाना बनबय छियै टोकनामे बनेलहुँ ओकरा चलबैत रहलहुँ ओकरा देखैत रहलहुँ की सीझलय की नहि सीझलय ओकरामे अहिना डर लगय छै हमरा अर बनबयमे नहि कुल्हड़मे भी नहि ओरिया छै हम्मे अर नहि बनेबय छियै हम्मे अर टोकनेमे बनबय छियै टोकनामे अपन सीधा खुला आँच लगल गेल आँच देने गेलहुँ देखने गेलहुँ की सीझलय की नहि सीझलय बढ़िआँ हमरा अरके गैसके अथीवला की कहय छै कूकरवला खाना भी नहि पसन्द आबय छै हमरा सबके आबय छै टोकनेवला खाना पसन्द आबय छै ने कुल्हड़वला खाना करय छियै आओर नहि खा बनबय लए चाहय छियै ने हमे अर अथी कूकरमे बनबय लए चाहय छियै हम्मे सीधका टोकनामे खाना बनेलहुं आओर छोलनी कढ़ाइमे कढ़ाइमे सब्जी बनेलहुँ रोटी सब्जी बनेलहुँ ता पर ताइमे रोटी बनेलहुँ ईसब इएह सब हम करय छियै अइसे हम नहि कयलहुँ हम्मे अर सब ओनाही बनबय छियै हमरा बर्तन सब बर्तन टोकना चाही थाली चाही अथी सबमे उसबमे नहि हमरा बनबयके चाही हमरा नहि ओरियाइ छै बनबयमे हम्मे सब इएह सबसँ बनेलहुँ कूकरमे के पसन्द हमरा अर खानो नीक नहि लगय छै हमरा टोकनेके खाना पसन्द पड़य छै ओकरा देखैत रहलहुँ सुनैत रहलहुँ चलबैत रहलहुँ लाड़ैत रहलहुँ की से होलय की नहि सीझलय की नहि सीझलय तनी पानियो बेसी पड़ि गेल कोइ दिक्कत नहि आओर कम्मो पड़ल तऽ फेर उपरसँ पानि दै देलहुँ ओइमे कोइ दिक्कत नहि छै हमरा अरके की कहय छै कूकरमे हमरा अर बनेनाय नहि पार लगय छै